हेलो जी जी बोलिए जी मैं समझ सकती हूँ पर मैम हम भी क्या कर सकते हैं हमें भी इतनी जगह घूम घूम कर पेपर देना होता है तो थोड़ी देर हो जाती है तो मैं क्या कर जी जी हम जी इस इस बार मैं अपने मतलब स्टाफ से बता दूँगी कि वो पेपर को एक मतलब पैक कर के एक पॉलीथिन और कुछ चीज़ उस से पैक कर के ले जाएंगे कुछ गीला नहीं होगा जी मैम उसके लिए मैं आप से बहुत बहुत मतलब सॉरी होती हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए और अगली बार से मैं अपने स्टाफ़्स को बोल दूँगी कि वो ठीक से काम करें और मैं नया स्टाफ़ भी ला दूँगी कि वो कैसे रियाक करते हैं आपके साथ जी जी मै उन्हें समझा दूँगी मैम और आपको कुछ परेशानी है हम आप हमें बता सकते हैं

जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपकी सारी परेशानी हमें बना बताई जी मैडम रखती हूँ